नमस नमस्कार आपका एच पी वर्ल्ड में स्वागत है जी मैम आठ हज़ार से ऊपर है आपके लिए चाहिए या आपके बच्चे के लिए चाहिए कुछ काम करते हैं विद्यार्थी हैं क्या ठीक है मेम मिल जाएगा आप को चौबीस इंच का है मेम रैम तीन जी बी

पाँच सौ जी बी हार्ड है इसका आप एक काम कीजिए आप शोरूम पर देख लीजिए काफ़ी सारे मॉडल हैं